मेरे जेह्ड़े मैह्मान औंदे न उं'दे आस्तै में ते ज्यादातर राज़मा चौल बनानी होन्नी क्योंकि उ'नें सारें गी मेरे हत्थें दे राज़मा चौल जेह्ड़े ओह् बोह्त पसंद न कि राज़मा जेह्ड़े न आ हा हा देसी राज़मा बनाइयै ने उं'दा इक्क बक्खरा गै सुआद होंदा ते में उं'दे आस्तै इक राज़मा दी डिश बनानी होन्नी देसी चौल बनानी होन्नी जेह्ड़े साढ़े घरै दे चौल होंदे ते कन्नै गै साढ़े में इक चीज़ होर बनानी अनारदाने दी चटनी जेह्दे च मज़ा गै आई जंदा खाइयै ते उ'नें सारें गी ते मेरे हत्थे दे बने दी चीज़ां बड़ियां पसंद न राज़मा गी में तड़का इ'यां लानी होन्नी कि पैह्लें टमाटर थौम प्याज मिक्स करियै ते उ'नें सारें गी ग्राईंड करी ओड़ना मिक्सियै च पाइयै फिर उसी तड़का लाना शैल करियै भुन्नियै फिर ओह्दे च राज़मा पाने राज़मा पाइयै ते फिर उसी गड़कन देना ते लस्सनै दी चटनी होर ओह्दी चटनी अस इ'यां बनाने होन्ने आं अनारदाने दी चटनी अनारदाना लैना उसी शैल कुट्टना कुंढे च ते कुट्टियै ते फेर ओह्दे च मरचां पाइयै ते बनाई ओड़ना फिर बनाई बनुइयै रक्खी ओड़ना ते कन्नै गै स्वीट डिश च इक मिट्ठा बने दा होंदा मेरे घर कड़ाह् ते कड़ाह् में इ'यां बनानी होन्नी कि तेल पाना सूजी भुन्ननी ते सूजी भुन्नियै अच्छी तरह पानी पाइयै ते काजू बदाम पाइयै ते कड़ाह् बनी जंदा त्यार